ग्रामीण और शहरी शिक्षण पद्धति पर मेरे कुछ सुझाव है शहर के शिक्षा के हिसाब से मेरा मानना है कि ग्रामीण स्तर पर जो है वो बच्चों को शिक्षा थोड़ा कम ही होती है ग्रामीण स्तर पर जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट वाली शिक्षा दी जाना चाहिए समय समय पर जैसे सटरडे आता है उस दिन बच्चों को प्रोजेक्ट दिखा कर उनके नाम ऐसे मौखिक याद कराने चाहिए उससे बच्चों का जो है वो तार्किक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है बच्चों को खेलने के लिए अच्छा स्पेस स्पेस चाहिए और खेल सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए तो उस से बच्चा थोड़ा आगे पढ़ पाएगा ये सारी सुविधा शहरी क्षेत्र में बच्चों को उपलब्ध होती है इसलिए बच्चा पहले जल्दी अपना विकास कर पाता है सामजिक और आर्थिक धर्म के बारे में इस टाइप की शिक्षा में थोड़ी सी वृद्धि करना चाहिए तो बच्चों को इसमें फायदा होगा कि वो अपना सामाजिक और आर्थिक और नैतिक विकास भी अच्छे से कर पाएँगे